हेलो

हेलो जी नमस्ते सर जी अहाँकेँ की लेना रहए अच्छा हँ तऽ आबू जी अहाँकेँ मिल जाएत तऽ कोइ दिक्कत नहि होलै कए कए तारीकके अहाँके जाना यऽ बीस तारीकके कहाँसँ अच्छा कहाँसँ कहाँ जेबए अच्छा पूर्णियासँ अहाँकेँ पटना जाना यऽअच्छा ठीक छै पूर्णियासँ पटना जाना यऽ बीस तारिक के तऽ रातिमे जेबए शाममे जेबए अहाँ की सुबहमे जेबए अच्छा अहाँ शाममे जेबए अच्छा ठीक छै अहाँकेँ हम टिकट सब हम कन्फर्म दए छी जनलिऐ हँ हँ हँ अहाँकेँ करबाए दए छी अहाँकेँ कोनो ओहि ला कोनो दिक्कत नहि अहाँ फ्री रहु की कहलिऐ हँ ओकरामे पैसा ओकरामे पैसा लागत अहाँकेँ सात सए पचास रुपैआ ठीक यऽ अथि नहि डॉक्यूमेंटमे सिर्फ अहाँकेँ अधारे कार्ड लगतै

हँ अहाँकेँ सिर्फ आधार कार्ड आओर किछु नहि जनलिऐ अहाँ आबू की कहलिऐ अभी बसमे देखिऔ बसमे की होइत छै देखिऔ बस देखिऔ दू प्रकारके छै हमरा सब लग जाहिमे कोच छै जेकि कोचमे अहाँकेँ एक एसी वला मिलत एक नॉन एसी मिलत ठीक छै अहाँकेँ आब जे चीजमे सुविधा यऽ अहाँ एसीमे जाके दुरी तय करैके लिए अहाँ चाह रहल छिऐ अहाँकेँ एसीमे भी मिल जाएत अहाँकेँ जब एसीमे नहि चाह रहल छिऐ दुसरा चीजमे तऽ अहाँकेँ बिना एसी वला भी मिलत तऽ एसी वलाके जे यऽ हजार पाँच सए रुपैआ पड़ैए आर ओकरबाद जे नॉन नॉन एसी यऽ ओकर सात सए पचास रुपैआ पड़ैए

अच्छा अहाँ ओकरा देखियौ स्लीपर भी सीट अहाँकेँ मिल जाएत बसमे कैलाकि हमरा लग जे छै जेतना भी छै सब ओ सब स्लीपर ही छै ठीक छै

ठीक छै

की की कहलिऐ

हँ तब ठीके यऽ जनलिऐ तब अहाँकेँ आबु अहाँकेँ हम इन्तजार करइ छी अहाँकेँ टिकट दी तब की हमरा पैसा ऑनलाइन भेजबा देब अहाँ अच्छा ऑफलाइन कटेबै की ऑनलाइन कटेबै ठीक छै ऑनलाइन तब हम अहाँकेँ हमर नम्बर यऽ इएह पर अहाँ हमरा भेज देबै पैसा हम अहाँकेँ टिकट कटबाए देब ठीक छै ठीके छै धन्यवाद